दिक्खो में इ'यां कुरती मंगाई ही इक आनलाइन ते मड़ी बिंद शैल नी निकली बिंद शैल नी निकली मतलब बिंद बी शैल नी निकली रंग बी केह् रंग बी गेआ उठी नुआढ़ा इक दो बार धोने च इ'यां मिगी दिक्खेआ इ'यां फिक्का फिक्का रंग पेदा ओह्दा ते कन्नै धागे बी निकला दे हे में काटन दी कुर्ती मंगाई ही में सोचेआ शैल होनी पर बिंद शैल नी अवा बिंद शैल नी धागे बी निकला दे हे रंग बी इ'यां फिक्का पेदा हा श्रिंक होई कन्नै मिगी इ'यां निक्की पेई गेदी ही ओह् ते बिंद शैल नी निकली ते में आक्खनी कि कुर्तियां इद्धरूं लेंदे शैल ऐ कि तुस इ'यां बजारूं लैओ पाइयै बी दिक्खी कनेहियां लग्गियां हत्थ लाइयै बी दिक्खेओ कपड़ा शैल ऐ कि नेईं ऐ आनलाइन इ'यां खराबी करनी ऐ पैहे् बी बरबाद करने ते बिंद शैल नी निकली ते मतलब इयां अजीब निकली किश इ'यां शैल नी निकली भलेआं बिंद शैल निकली बिंद नी निकली पैहें दा मेरा नुकसान होई गेआ सस्ती थोह्ड़ी ही मड़ो दिक्खो नां ज्हार रपेऽ दी कुर्ती ही ज्हार रपेऽ दी कुर्ती ही ते बिंद शैल नी निकली में ते आक्खनी आं इद्धरूं इद्धरूं लैंदे कन्नै तुस जेह्ड़ा तुसें इत्थें पैहे् खरचने तुस बाह्र खर्चो दो तिन्न सौ रपेआ इयां फालतू खर्ची लित्ता लेकिन शैल चीज़ लैनी इयां फालतू इ'यां ना रंग निकलेआ ना ढंग निकलेआ कुछ बी नी